जी भारतमे जे छै हिन्दी आओर मैथिली भाषाके जे अहाँ कहलियै हइ तुलना करयके लेल तऽ भारत हिन्दी भाषा जे पहिल बात हिन्दी भाषापर आबि जाइ तऽ राष्ट्र भाषा छियै पूरा देशके भाषा छै हम सब हिन्दी भाषाके सम्मान करय छियै लेकिन जहाँ तक मैथिली भाषापर गप्प करय छी अगर मैथिली भाषापर अबय छी बात करयके लेल तऽ मैथिली जे छै से पूरा दुनियामे सबसँ मीठ भाषा मैथिली भाषा अछि एखनो अगर अहाँ गूगल करबय आओर ओइपर मीठ भाषा तकबय सुन्दर भाषा तकबय मैथिलीके सर्च करबय तऽ मैथिली अहाँके ओइमे सर्वप्रथम स्थानपर रहत सुन्दरतामे तकरबाद हिन्दी आओर मैथिलीके कम्पेयरमे जे अबय छियै तऽ जहिना हिन्दीके पासमे अपन व्याकरण छै अपन शब्दकोश छै अपन ओकर सबटा समास छै सन्धि छै तहिना जे छै से मैथिलियो लगमे अपन एकटा बहुत बृहत जे छै प्राचीन जे छै से शब्दकोश छै एकरा लगमे अपन जे छै से व्याकरण छै बहुत पैघ पैघ विद्वान जे छै से अइपर अपन फिलोसफी रखने छथिन बहुत बहुत पैघ साहित्यकार सब अपन अपन काव्य आओर जे छै से पुस्तक अइपर जे छै से विमोचित कयने छथिन तऽ हम ई कहब जे मैथिली आओर हिन्दीके अगर हमरासँ पुछल जाइ पर्सनली हम अपन स्वच्छन्द विचार देबऽ चाहब जे ई हम समकक्ष मानय छियै मैथिली भाषाके जतबाके प्रशंसा कयल जाइ ई देशमे ओ कम छै किएक कि हमर सबके प्राचीन भाषा मिथिलाके जे प्राचीन जे मानि लिअ राम जानकी आओर सीता मैयाके समयमे जे हमर सबके मिथिला नरेश छलखिन राजा जनक छलखिन हेँ ओइ समयसँ हमर मिथिला अछि आओर एकर अपन लिपि छै बहुत भाषाके तऽ अपन व्याकरण नहि छै लेकिन एकर अपन एक टा अक्षर सेहो छै मिथिलाक्षर छै एकरा अन्तर्गत पञ्जिका शास्त्र छै बहुतो रास जे छै से प्राचीनतम से प्राचीनतम जे छै से एकर आलेख भेटय छै बहुतो रास पुरान सँ पुरान जे शास्त्र अछि तैमे मिथिलाक्षरआओर मैथिलीके वर्णन कराओल जाइए तऽ हम तऽ ई कहब जे हिन्दी और अगर मैथिलीके अगर समकक्षतामे देखल जाइ तऽ हिन्दी एकरा लग मैथिलीके धियापुताके रूपमे आबि जायत किएक कि हिन्दी देशके आब उपस्थित भेलइए जे समयमे देश आजाद नहि रहय जे समयमे राज शासन चलय छलइए सब राज्यके अपन अपन भाषा छलै तमिलनाडुमे केहन भाषा राजस्थानमे कोन भाषा आओर तैहिये समकक्षक समयसँ मैथिली भाषा जे छै से हमर राज्य अन्तर्गत जे प्रधान भाषा छलै से भाषा रहलइ हर जगह भाषाके लोप भेलय हर जगह भाषाके जे छै से अन्त भेलय आइ देख लियौ जे ओइ जगहपर राजस्थानी भाषा ओते बृहत रूपमे नहि पकड़ि रहल छै हँ पंजाबी हम कहब जे पंजाबी बृहत रूपमे छै तमिलनाडु भेल बंगला भेल लेकिन मैथिली ओइसँ ओइ जगहपर पछड़ि रहल अछि लेकिन प्राचीनताके अगर गप्प करबय तऽ हिन्दीके हम नया बुझय छियै आओर मैथिली प्राचीन छै अगर हिन्दी आओर मैथिलीमे कम्पेयर करबय तऽ हिन्दी छोट भेलय आओर मैथिली एकटा समुद्र छै जकर हम तुलना नहि कऽ सकय छी